मेरी सर से बात हो रही है जी सर मैं आप वह मेरी बेटी की जो है वो तबियत ख़राब हो चुकी है इसलिए बताना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए लीव चाहिए थी सर जी जी सरस्वती शिशु मंदिर से बात हो रही है मेरी सर मैं बताना चाहता हूँ जी कल रात को ना मेरी बेटी जो है ना बारिश में भीग गई थी जिस वजह से उसे ज़ुख़ाम लग गया और वह वह जो सर्दी हो गई थी फिर उसके बाद क्या है उसे बुख़ार आ चुका है तो अपॉइंटमेंट जो है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ग्यारह बजे की है जिसके लिए मुझे सर लीव चाहिए थी जी सर लीव के लिए क्या मुझे एप्लीकेशन लिख कर देनी पड़ेगी कि जान सकता हूँ जी जी जी तो मैं आपका भी फिर जी मैं आ कर आपको एप्लिकेसन दे देता हूँ उसके बाद मैं अपनी बेटी को सर ले जाऊँगा जिससे वह क्या है उसका इलाज हो सके सर बस मैं निकल गया हूँ रास्ते पर हूँ बस मैं आ रहा हूँ सर दस मिंट लगेगा मुझे आने के लिए जी सर